हाँ सर नमस्कार सर हाँ नमस्कार सर सर हम इंसोरेंस कम्पनी से बोल रहे हैं हमारे यहाँ इंसोरेंस की सुविधा है एल आई सी हुआ और या इंसोरेंस कराने के लिए आपको हमारे पास पॉलिसी है आप इन्टरेस्टेड हैं तो आप इंसोरेंस करा सकते हैं सर कार इंसोरेंस भी है हेल्थ इंसोरेंस भी है और उसके बाद लाइफ इंसोरेंस कार्पोरेसन ये भी है सर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे यहाँ इंसोरेंस की कई पॉलिसियाँ हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं सर आप इसको एल आई सी का आप नाम सुने हैं एल आई सी बहुत बड़ी ए इंसोरेंस की कम्पनी है आप इसका विश्वास बहुत अच्छे से कर और आप अगर इंटरेस्टेड हैं इंसोरेन्स कराना चाहते हैं तो आप कार इंसोरेंस भी करा सकते हैं और उसके बाद हेल्थ इंस्योरेंस भी करा सकते हैं हेल्थ इंस्योरेंस में कई सारी पॉलिसियाँ हैं जैसे कि आप हेल्थ इंस्योरेंस आपकी आपको हेल्थ इंसोरेंस कराएँ आपका कोई बीमारी हो गया तो उसके लिए आपको एल आई सी या इंस्योरेंस कंपनी आपको पूरे पैसे देगी यस सर हाँ टर्म्स एण्ड कंडीसन लिखा होगा अगर आप कार का इंसोरेंस करा रहे हैं बाई चांस आपकी कार का इंसोरेंस है और आपका कार का कोई दुर्घटना हो गया तो उसके लिए आपकी कंपनी जो इंसोरेंस कंपनी है पूरी आपकी पूरी उसका नुकसान अपना वसूले सर आप एक बार पता कर सकते हैं आप एक बार आप एक बार इसको अच्छे तरीके से जानिए उसके बाद कराइए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको पहले ही कराइए आप हमारे इंसोरेंस के बारे में एक बार अच्छे से हाँ हाँ हाँ हाँ सर अगर कोई डेट आप फिक्स करिए वहाँ पर हम आ जाएँगे आपको बताएँगे कैसे कैसे है आप एक इंसोरेंस करा लीजिए आप कार का भी करा सकते हैं हेल्थ का भी करा सकते हैं हाँ सर वो तो हो जाएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक दिन डेट रखिए हाँ तो हाँ तो हाँ तो सर पॉलिसी जैसे आप पॉलिसी इसमें है न पॉलिसी इसमें कई अधार की हैं आप जैसा चाहेंगे वैसे आपको मिल जाएगा हाँ सर तो कम पैसे में अच्छी पॉलिसी मिल जाएगी इसमें बहुत से पॉलिसी हैं आप जो कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं हम आते हैं

हाँ तो ठीक है हाँ सर अपनी पॉलिसी समझा हाँ सर हाँ वही तो उसके बाद जो बेहतर होगा उसको करा देंगे और आप इसमें सही है आप बहुत लोग करा रहे हैं अब ये बहुत विश्वास वाला है हाँ अगर आप हमें भी हाँ सर चलिए ठीक है सर हम आते हैं तो आपको कराते हैं ठीक है सर धन्यवाद